फोथाराव हगारनानै गुमहैबाय गुमहैनानै मोसौआ जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बै दैलाम बारियाव गुमहैयोमोन आरोखि बै माबानानै हाग्रायाव माबा खासिबारियाव बेहाय दलद जाबाय ओरैनिजों ओरैनिजों मानसिया बेंनांगौ जाहैयो मोसौआ खारखुमायो नालाय बबेबा खारखुमाग्रा दं सानदुं दुंबाथ' मोसौआ सिउ सिउ जायो माबा बबाव थागोन बबाव मागोन सायहा नांगौ एरै बबावबा सायहायाव दोनबाय सानदुं एसे माबाजा रुइजासे बै आरो जाफिनलायबाय बाइहेरायाव ओंखारनानै ओमफ्राय मोनाजासे बेबायदिनो माबानांगौ आरो बे न'आव होबोजासे औ मोसौ मोसौ गोमानाया मोसौ सिखावफोर दङ बे हाग्रा हाग्रा खारखोमायो गाथा गानहोबाबो माबा बेबायदिनो एखे सिखाव मोसौ हाग्रायाव एब्रेनानै थायो बिराथ नागिरनांगौ जाहैयो बिराद बैजाथ बैजाथ मोसौ थायो हो माथोबाव बे